हैलो तव्हां ट्रैवल एजेंट था ॻाल्हायो मूंखे हरिद्वार वञण लाइ ट्रेन जी टिकट बुक कराइणी आहे जंहिंमें मां ऐं मुंहिंजी पंज छह साहेड़ियूं बि हूंदासि असांखे ॿिन्हीनि पासे जी टिकटियूं कराणियूं आहिनि अचनि ऐं वञण जी टिकट में रोटी बि एड हुजे त जाम सुठो छा मूंखे तां तफ़सिल सां ॿुधायो की असांजो टिकट जो भाड़ो घणो ईंदो और अगरि ॿई तरफ सां असां करायूं था ऐं पंज छह माण्हू आहियूं त असांखे कोई डिस्काउंट वग़ैरह मिलंदो या न मिलंदो या कुछ असांखे सुविधाऊं उन में वधीक मिलंदियूं या न मिलंदियूं असांखे सभु डिटेल सां ॿुधायो ऐं ट्रेन जो टाइमिंग्स वग़ैरह बि ॾिस सुठी हुजणी खपनि ऐं ट्रेन जाम सुठी हुजणी खपे जंहिंमें ट्रैवल करण में कोई दिक़तु न अचे ऐं सभु सुविधाऊं सुठियूं हुजणियूं खपनि ऐं ट्रेन जी टाइमिंग वग़ैरह बि मूंखे जल्दी सां जल्दी ॿुधाए छॾियो